राजस्थान जो स्टेट है उसमें काफ़ी लोग ऐसे है जो मिल जुलकर रहते हैं पर्टीक्यूलर समाज के लोग हैं जो एक पार्ट एक समाज से दूसरे समाज में गली मोहल्ले में सब लोग मिल जुल कर रहते हैं एक दुसरे के त्यौहार आपस में मिल कर मनाते हैं और एक घर के जो घर के जो त्यौहार होते मतलब घर के जो फंगशन्स होते हैं घर के काम काज होते हैं उनको मिल कर मनाते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साल में सिर्फ एक बार ही मनाई जाती हैं जैसे राजस्थान में पर्टीक्यूलर पापड़ बड़ी आचार ऐसी काफ़ी महिलाएं होती हैं गली मोहल्ले में जो आस पड़ोस में मिल कर अपने अपने घर के लिए पापड़ बड़ीयें ऐसा साल साल भर के लिए बना के रखती हैं और पारस्परिक संबंध ऐसे जैसे कि फैमली के ऐसा फील नही कराते कि वो पड़ोसी है या वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नही करते अगर वो पड़ोसी है उनसे हमारा अच्छा व्यवहार है हमारा अच्छा मिलना जुलना बातचीत होती है उठना बैठना है तो हम लोग उन्हें एज़ अ फेम्लियर ट्रीट करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है मारवाड़ियों में ईजीली सबसे बातचीत करना घुल मिल जाना और ऐसा सोशल और रिलीजिअस प्लेसिस में भी काफ़ी होता है